डैंगियूं ऐं मलेरिया जे मछरनि जे वधण जो मुख्य कारणु हूंदा आहिनि की माण्हू पाणी खुले वातावरण में ईअं ई रखे छॾींदा आहिनि किथे बि असां पाणी भरे रखूं था त हुते असांखे पाणी ढके करे रखिणो आहे खुले में ईअं ई पाणी न रखी छॾिणो आहे जीअं घर जी टांकी आहे त हुन खे बि हफ़्ते हफ़्ते असांखे साफ़ु कराइणो आहे जीअं हुन में मछर न थियनि ऐं किथे बि रोड ते बि असांखे पाणी भरिजियल ॾिसणु अचे थो त हुते असांखे जेत अ मिटी विझी छॾिणी आहे जंहिंखां हुते मछर न थियनि जेतिरो असां पाणी खे ढके छॾींदासीं या पाणी खे रोकण खां पाणी खे इकठा थियण खां रोकंदासीं त ओतिरा मछर घटि थींदा ऐं जेतिरा मछर घटि थींदा ओतिरो डैंगियूं ऐं मलेरिया घटि फहिलिजंदो त हिन करे असांखे इहो ध्यानु रखिणो आहे की आसे पासे में जेतिरो थी सघे होतिरो पाणी घटि इकठा थिए ऐं जे असां पाणी भरे रखूं था त असांखे उहो ढके करे रखिणो आहे